हमारी हम जो है हमारा पढ़ाई जो है प्राइमरी से ग्रामीण क्षेत्र से हुआ है और हम पहले तो प्राइमरी उसके बाद मिडिल में मिडिल में के बाद जो है हमने फिर हाई स्कूल किये हाई स्कूल के बाद जो है हमने इंटर किये इंटर के बाद जो है हमने बी ए में बी ए किये बी ए के बाद जो है नौकरी की तलाश में हम चलते रहे लेकिन नौकरी कहीं ना मिली तो हमने घर पर आकर अपने किसानी कार्य में लग गए और किसानी का कार्य करते रहे उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे और जो है कुछ जो खेती बारी करते अपना जो कुछ होता है फायदा प्रोफिट उसको बाज़ार में ले जाकर बेचते थे बज़ार में बेच कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसके बाद जो हम लोग उससे नहीं हुआ तो फिर अपना व्यापार शुरू करने के लिए गाय पालन किये गाय ले आए और गाय के जो है गाय को चारा सब कुछ देते हुए गाय को गाय जब दूध देती थी तो हमलोग डेयरी पर जो है दूध दे देते थे उसी से अपना जीवन पालन हम अपने कर रहे हैं और सारा समय जो है गाय और खेती बारी के में हमलोग लगे रहते हैं और जो है गाय को नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते और जो है क्या उसको चारा देते हरा चारा खिलाते पिलाते हैं और समय पे उसको दूध दूध को ले जाकर डेयरी पर हमलोग देते हैं हम देते हैं और देने के बाद जो प्रोफिट होता है वो फिर अपना परिवार का खर्च अपना खर्च उसीसे हमलोग हम चलाते हैं और जो है अपना जो खर्च चलाने के बाद उसी से फिर जो पैसा उसमें से बचत होता है तो थोड़ा खेती बारी में उसको लगा देते हैं खाद बीज और जोताई रोपाई देकर के अपना उसको हमलोग हम अपना जो है उसको तैयार करते हैं और फिर खेती का काम जब समाप्त हो जाता है तो उसमें जो है फिर पशु पशु के भी उसमें दोनों के खेती और पशु का दोनों हम काम करते हैं अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला रहे हैं परिवार लगभग ठीक चल रहा है उसी में जैसे कोई बाधाएँ आ जाती है तो बाधा में थोड़ा संकट पड़ जाता है जब संकट पड़ता है तो भाई अब उसको संकट को छुड़ाने के लिए थोड़ा अब पशु को पशु के सहारे पे कुछ खेती के सहारे जो हमलोग पैदा किए हैं उसको ले जाकर मार्केट में बेच कर बेच के उस पे जो पैसा मिलता है उसे अपना दवा भी अपन करते हैं दवा करते हुए अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार के लिए उस से अपना हम जो है बचाते हैं पहले तो कोई स्कीम भी नहीं था आज तो सरकार का बहुत ही अच्छा अच्छा स्कीम आ गया है आयुष्मान योजना बन गई और हर जगह जो है खुल गया है सरकारी अस्पताल पहले तो सीधे बी एच यू और कपिलचौड़ा था हमलोग के समय में बहुत दूर दूर स्कूल थे पहले स्कूल भी बहुत कम थे अब तो हर गाँव में हर गाँव गाँव विद्यालय हो गए हैं पहले तो विद्यालय भी कहीं नहीं था दो किलोमीटर आना जाना पड़ता था हमलोग के तो दो दो किलोमीटर आने जाने के पड़ता था दो दो किलोमीटर जाते थे जाकर उस समय प्राइमरी स्कूल थी गाँव सरकारी उसी विद्यालय में हमलोग पढ़ते थे आ सरकारिये विद्यालय से जो है मिडिल में भी सरकारिये विद्यालय में हमलोग मिडिल भी किये हम किये और इसके बाद जो है और हाई स्कूल भी सरकारिये में किये इसके बाद जो है इंटर करने के समय जो है प्राइवेट विद्यालय था जो जिसको मान्यता मिली थी उस विद्यालय में हमने अपना पढ़ाई किये उसीके साथ जो है अपना परिवार का खर्च गाय और खेती भी अपना चलाते हैं